آج کل کھیل میں جسمانی اور ذہنی تندرستی آنا وہ تو فٹ بال ہے کرکٹ ہے رننگ ہے اِس میں فزیکل ایکٹوٹی اور اپنے لئے مطلب جسمانی خوب جسمانی قوت دماغی سکون وہ تو فٹ بال ہے اُس میں آپ سکونیت محسوس ہوتے اپنی گروتھ ہوتی اپنا اسٹیمنا بوسٹ ہوتا اُس میں اپنے جسمانی سانس بڑھتی اُس میں